औ नै नोंनाव आंहा फिसाजोआ सेनदेल लाबोदोंमोन दा मारैहाय एफा बुरजा दाम लाखो नोंलाय आयु फास आजां गाजां एफा बुरजा लायो आङो सेन्देल खौ लायबावगौमोन फिसौफोरनो फिसालानो जराथाम नांबावगौमोन बेसे बेसेनो बे उन्दैनिखौ एकस' थाखा लादोमा गोरलैनिखौ ओमफ्राय सासेनिखौ सासेनिखौ एकस' दस थाखासो लादो सानै नालाय फैसा गैथाराहाय बांद्राय जाथारो फैसा गैथारा बिदिनिनो मोनखायोना सेनदेल खौलाय है नोंना बारा बारा होनखाथारो दामफोरखौनो आं बांद्रायनाय मोनथारोहाय नोंनि बुस्तुफोरखौबाथाय माथो जोरनायालाय एखेसो जोरो दुइ नाम्बार जों एक नाम्बार जों आं बारा मोजांमोनलाय लाङाखैहाय दाखालि लाबोनानै गाननायखौबो माबा गेब गेबसो रिमोनलाबायोसो गाबलाबायोसो एसे दै सुबाबो गाबलाबायोसो नै जरासेयाथ' फेंफोना दोलो दोलोसो ओंखारो बेनो जाबाय नोंनि कुवालिटि मोजाङा आयु आंना आथिङा फेंफोना ओंखारफेरामोनहाय नोंनिखौ गानफैनानै फेंफोना ओंखारबाय मारैबा